औ सोरमोनलाय औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बुं औ औ नोंथाङाबो मैखुन बानायगोन नामा

औ औ मैखुनखौहाय जों फासआवहाय बिदिनो मानि बेगर लाबोबाय बेनि उनावहाय बे जिगाबालाय बेखौहाय दानग्लिनानै दैयाव सोमनानैहाय मानि दाखा दाखा इदि खायो आरो जिगाबखौहाय ओमफ्राय खानानैहाय बे मैखुननि बेगरखौहाय बेयाव सोनानै दोनबाय बाहाय सोनानै दोननानैहाय खाथेनानै दोनो आरो न' आलदायावहाय ओमफ्राय एसे गोबावनि उनावहाय गोबावनि उनावहाय बे मैखुनआ बेरबाय हारसिंनो बेरनानैहाय मानि दाखा दाखा जाबथु जाबथु खाबाय आरो मैखुनआ माखासे मुलिबो होनांगौ जिगाबावहाय मैखुन बेगरखौहाय होयोब्ला जेबो जाया ओहो बे खालि मैखुन मैखुन बेरनायनिल' माबायो आरो बेरनायनिल' होयो आं बिदिनो बेफारिफोरनोबो फानहरो गोबां गोबां जाला ओमफ्रायहाय मालाबानि समाव न खाथिनि बाजारआवनो बेलासि बेलासियावहाय जा एसे थालाङो बेफारिफोरनो हरनाय बेखौहाय लांनानै फानहैयो आरो आं गोथाव औ नोंथाङाबो लांफैगोन नामा ए ओमफ्राय नोंथाङा आंनि न'खौ नुबाय औ दे ओमफ्राय नोंथाङाबो सोलोंगोन नामा दे नों दाहाय फैबानो जाबाय आं मोजां फोरोंहरगोन मैखुनखौ माबायदि बानायजेनो ओमफ्राय माबायदि फेदेरो माबायदि जोथोन लानांगौ दाहाय फैदो आं दाहाय मोजां फोरोंहरनायसै